जी हरि ओम जय झूलेलाल जी मुूंखे तव्हां हीअ ॿुधायो की तव्हां ॾिए कलेक्शन आहे छा विन्टर जा

अच्छा त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो तव्हांजा छा छा वैराइटी घुराई आहे एक्चुली मूंखे कलर बि सुठो खपे और अॼ जा जेका ट्रेंड हलन थी उहेई मूंखे थोरो ॾिसणो हुयो त थोरो ॿुधायो तव्हां जी मूंखे थोरा सा जी जी जी मूंखे थोरा सा न ब्राइट शेड खपे जादा लाइट शेड न खपे ब्राइट शेड ई मां वठंदी आहियां त अॼकल जीअं थोड़ा विन्टर में हलया आहिनि हिक क्रोप टॉप हला आहिनि हू तव्हां डिए अवेलेबल हूंदो जी त तव्हां पंहिंजी मूंखे डिटेल तव्हां शेयर करे रखंदमि ज़रूर तव्हां ॾिए विजिट करदम हिक ॻाल्हि होर पुछिणी हुई तव्हांजे मतिलब प्राइज़ छा स्टार्टिंग आहे वूलन जी क्वालिटी मूंखे थोरी सुठी खपे मूंखे त

जी जी ही सेल कॾहिं ताईं आहे तव्हां ॾिए जी जी जी जी मूंखे हिक ॻाल्हि पुछिणी हुई तव्हां सां की तव्हांजो छा मतिलब फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ते पेज़ बि ठहियल आहे छा तव्हांजो विन्टर कलेक्शन जो सो मां हिक बार आइडियो वठी वठां बाक़ी त मां तव्हां ॾिए ईंदमि ज़रूर जी जी ॾाढो सुठो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मतिलब तव्हांजे मतिलब सभिनि लाइ न आहे न जीअं जेन्ट्स थी विया ॿार थी विया लेडीज़ जी हलो ॾाढो सुठो जी जी जी जी ठीकु आहे जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां तव्हां मूंखे डीटेल शेयर करे वठिजो तव्हां पंहिंजो नम्बर त आहे मूंखे तव्हांजो हिक ॿ कहिड़ी एरिया लोकेशन आहे मूंखे कीअं अचिणो हूंदो त मां ज़रूर तव्हां ॾिए विज़िट करदमि जी जी जी बिल्कुलु जी न हे ॻाल्हि तव्हांजी ॾाढी सुठी लॻी की तव्हां हीअं सोचिंदा आहियो असां लाइ ॾाढो सुठो जी

जी जी जी हा तव्हांजे तव्हांजे दुकान जो टाइमिंग हाणे मतिलब क कॾहिं बंदि थींदी आहे कॾहिं खुलंदी आहे हिक बार टाइम बि मूंखे ॿुधाए रखो त मां पंहिंजे जी जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे जी न न मां तव्हांखे जॾहिं ईंदमि त तव्हां मां मां तव्हांखे हिक बार फ़ोन करे रखदीमाव ठीकु आहे जी जी जी जय झूलेलाल